हैलो मैडम जी नमस्कार नमस्कार एह् साढ़े इक मित्तर न उ'नें थुआढ़े कोला इक पार्टी आरगनाइज करवाई ही बड़ी अच्छी तुसें बाजवान बनाए दा हा ते में ओह् पार्टी अटैंड कीती ही ते मिगी अज्ज तकर ओह् जेह्डा मूंह च सोआद ऐ न ओह् गेआ नी ऐ ते फेर में उं'दे कोला थुआढ़ा नबंर लेआ ते केह् आखदे उसी में इक दो सौ लोकें दी पार्टी जेह्ड़ी ऐ ना में आरगनाइज करा ना ते में चाह्न्ना कि थुआढ़ी तुस जदूं अपनी टीम जेह्ड़ी लेइयै आए हे पिछली बारी ते ओह तुस करो लेकिन एह् ऐ ओह्दे कोला पैह्लें मेरे कुछ सवाल न कि ओह् ते जेह्ड़ी पार्टी ही ओह् सिर्फ वैज बाजवान हा तुसें कीते दा ते क्या तुस नानवैज नानवैज दा बी तुस करी लैंदे ओ प्रबंध जां नेईं अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ते मैडम इक गल्ल होर ऐ कि एह् जेह्ड़े थुआढ़े बाजे जेह्ड़े आने न एह् जेह्ड़ी थुआढ़ी टीम ऐ तुस फ्ही राती गै आई जाह्गे राती गै थुआढ़ा प्रबंध करना पौना रातीं गै थुआनू स्टे करना तुसें जां नेईं अच्छा अच्छा अच्छा मैडम इक थुआढ़े कन्नै इक रिक्वैस्ट ऐ गल्लबात एह् ऐ कि बाजवान ते बड़े लोक बनांदे न ते में थुआढ़ी तरीफ बी करुड़ी पैह्लें हून गल्लबात एह ऐ कि तरीफ ते चलो रेही अपनी जगह लेकिन जेल्लै साढ़े फंक्शन च शैल बनग ते फिर गै गल्ल बननी गल्लबात एह् ऐ कि जेह्ड़े मसाले मसूले हैन न इ'यां ते जम्मू च बड़े लोक वाजवान बना दे लेकिन जेह्ड़ा इयां बिलकुल जेह्ड़ी कश्मीरी टेस्ट जेह्ड़ा आना चाहिदा न ओह् आना चाहिदा मेरी थुआढ़े कन्नै एह् इलतजा ऐ इक रिक्वेस्ट ऐ उस चीज दा तुस ध्यान रक्खेओ कि जेह्ड़े मसाले न कश्मीरी ओह्दे च कुसै चीज दी कोई कमी पेशी नी होऐ ते ओह् प्रापर पेदे होन चाहें इ यां मोटी इलायची निक्की इलायची कढ़ी पत्ता जियां जो बी होंदा ऐ एह् सारी चीजां होनी चाहिदियां ओह्दे च इस चीज दा खास ध्यान रक्खेओ सौंफ सूफं जेह्ड़ी होई गेई

बस इ'यै हां बस हां एह् ल्हामें आह्ली गल्ल नी होऐ लोक खान ते लोक आखन कि बाकेआ कोई चीज खाद्धी ऐ कश्मीरी बाजवान कुसै परोसेआ ते कोई आक्खै ते तरीफ ही करियै जा औंगलियां चट्टियै जा ते एह् होना चाहिदा बस ठीक ऐ ना

चलो फेर बाकी डिटेल्स जेह्ड़ियां न ओह् अस फिर कुतै मिलगे फिर मलाटी करियै गै फ्ही अस ओह् करने आं फाइनलाइज करने आं ते ठीक ऐ चलो फेर मेरे कोल में मेरे कोल थुआढ़ा नंबर ते ऐ में थोआनु फिरी कोनटैक्ट करी लैगा ठीक ऐ चलो जी शुक्रिया शुक्रिया जी नमस्कार